शिक्षा बेबस्था लेल बुनियादी शिक्षा कनि करऽ पड़त ओकर बाद उच्चो शिक्षापर एकरा धिआन दिअ पड़त किएक तऽ शिक्षा सिर्फ मिड डे मीलके मोहताज नहि होइ छै हम ई नहि कहै छी जे ओ आवश्यक नहि छै लेकिन शिक्षा जे छै से निश्चित रूपसँ आवश्यक चीज छै